हैलो नमस्ते सर जी सर आ'ऊं राहुल दी मम्मी बोला नी आं ते उसी ना कल ओह्दा पेपर ऐ ते उसी ना बड़ा ताप चढ़े दा ते उसी छुट्टी चाहिदी अवा ओह् बड़ा गै बमार ऐ ना उट्ठन होआ दा नां किस पीड़ा होआ दियां जिंदु ते कि'यां भेजा आ'ऊं डाक्टर गी में डाक् सर जी में दवाई छवाई देआ नी आं उसी हून शाम होई गेदी हून हां जी हां जी पर्ची ते में बनाई दी अज्ज दस्सेआ में उसी अवा हून घट्ट ते होना नी ऐ उसी बखार बड़े चढ़े दा ताप बडे दा उसी ते हून आ'ऊं कल कि'यां भेजां उसी ना उसी उट्ठन होआ दा नां किश छुट्टी ते चाहिदी हां जी हां जी रैस्ट ते उ'नें आखेआ कि रैस्ट चाहिदी इसी आ'ऊं लखाई बी लैन्नी आं ते कल स्कूल तुसेंगी देउड़गी ठीक ऐ ठीक ऐ आ'ऊं भेजुड़गी तुसेंगी कल ते कोई ऐप्लीकेशन देना पौंदी किश जां छड़ा ओह गै डाक्टर कोला गै लखाना अच्छा अच्छा अच्छा ओहदे बिच्च उत्थें ओहदे बच्चे दे बी साइन चाहिदे होने अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ तां आ'ऊं आपू गै औगी कल डाक्टरै कोला बी लखाई लैगी ते ऐप्लीकेशन बी देउड़गी प्रिंसीपल गी हां बच्चा उट्ठन बी नी होआ दा उ'न्नै ते कियां औगा ओह् हां ठीक ऐ